जय झूलेलाल महाराष्ट्र में रांदियुनि जे मैदान ते खिलाड़ियुनि ते जाम सुठो ख़्याल रखियो वेंदो आहे रांदि कंदे कुझु खिलाड़ीअ खे थिए थो त डॉक्टर तयारु वेठा हूंदा आहिनि इलाजु करण लाइ जेकॾहिं खिलाड़ियुनि खे काइ तकलीफ़ अचे थी त डॉक्टर उते जल्दी पहुची उनखे तपास कंदा आहिनि ऐं उते उनखे मलम या दवा ॾेइ ठीक करण जी कोशिशि कंदा आहिनि जेकरे हुननि खे कुझु लॻंदो आहे ऐं तकलीफ़ वधीक थींदी आहे त उते एम्बुलेंस ऐं स्ट्रेचर तयारु हूंदो आहे जल्दी एम्बुलेंस खे अंदरु मैदान में घुराए खिलाड़ीअ खे हॉस्पिटल पहुचायो वेंदो आहे इहो असांजी सरकार जी ॾाढी सुठी ॻाल्ह आहे इन्हनि डॉक्टरनि ऐं एम्बुलेंस जी सहुलियत जे करे असां खिलाड़ियुनि खे सुठो इलाजु ॾेइ सघंदा आहियूं जय झूलेलाल